ہلو

ہلو ہاں جی بولیے اچھا بولیے ہاں جی اچھا میں نے آپ کو دس مہینے کا ٹائم دیا تھا تو آپ نے دس میں دس نہیں وہ بات وہ بات آپ کی صحیح ہے بیمار پڑ گئی تھی لیکن آپ کی دس مہینے کا ٹائم دے رکھا نا اس ٹائم سے ہی پہلے ہی کر کے دو آپ مجھے کیونکہ مجھے اوپر جواب دینا ہوتا ہے آفس میں نہیں ایکسٹرا پرووائڈ نہیں ہو پائے گا آپ جو ہے نا لیبر کو بڑھا کر اپنی اس کو کام کو پورا کیجیے پھر آگے وہ ٹینڈر کھولنے میں آگے بھی کچھ کام کرنا ہے آگے دیکھ لیں گے نہیں اپنا ٹائم سے پہلے ہی کر کے دو آپ ہمیں یہ کام کو آگے ہمیں جواب دینا ہے اوپر ہاں ہاں ایکسرا ایکسٹرا لیبر لگاؤ کوئی دقت نہیں ایکسٹرا لیبر لگا لو آپ اس کو کام کو پورا کرو ٹائم سے اوپر ٹائم ہو گیا نا تو اس میں دقت ہوتی ہے ہمیں اوپر جواب دینا پڑتا ہے اوکے اوکے اوکے